स्थलांतर जावन लेगीत तुमकां अजुनी गांवांत परत रावपाक किद्याक पसंत आसा कित्याक तर गांवांतलें जें वातावरण आसता गांवांत शांत वातावरण बरो सोबीत निसर्ग बरी उदक बरी हवा आनी मोकळी सामकी हवा हातूंतल्यान मागीर मनशाचें आरोग्य बरें उरता गांवां रावल्यार गांवच्या सारकी माया मोग शारांत मेळना शहरांत ती तेंकून एकामेकाची घरां आसून सुद्दां शेजाऱ्यागेर किदें चलता तें शेजाऱ्याक कयणा वायटय घटना बरीय घटना कांयच कळना कोण कोणाक कोण कोणाचें कोण कोणाचें पडून गेल ना पूण गांवांत तशें न्ही एकट्यागेर कोणूय बर नाजाल्यार सुद्दां सगलीं थंय धांवतात आसा तशी मदत करतात आनी गांवां आपलें वातावरण जें लोक आसात ती माया शारांत मेळना गांवांक खूब लोक एकठांय जातात कामां करतात सगलीं आपली कशीं मानतात कोणागेर कसलें कारण उरल्यार तागेर सगलीं जावन वचून ताका हेल्प करतात शहराक तशें न्ही कोणागेर कितें आसा तें कोणाक कळना म्हणून शहरांत रावन सुद्धा गांवांक येवपाक पसंद करतात